سفر کے دوران سب سے زیادہ غیر متوقع چیز جو ہمارے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ ہمارے کیمرے کا لینس ٹوٹ گیا فوٹو کلک کرنے کے دوران اور میں سفر میں تصویر بہت ساری کلک کرتی ہوں جیسے ونڈو سے ہاتھ نکال کے کر لیتی ہوں اور شیشہ جو لگا ہوتا ہے نہیں تو اس میں دیکھ کر کے اس میں کیمرہ کر کے ہم کلک کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم تصویر کلک کر لیتے ہیں اور ان کو میں اپنے واٹس ایپ انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ پہ پوسٹ بھی کرتی ہوں